हैल्लो हां जी हां जी बोल्लो हां जी हां जी दे तुस इयां करो केह् आखदे उसी आई जाओ तुस दकानैं पर नौं बज़े केह् आखदे उसी सैकल जेह्ड़े निक्के बच्चें आह्ले सैकल भलेआं गै छोटे बच्चे होंदे जेह्ड़े कोई चार पंज साल दे उंदै आस्तै छोटा सैकल जेह्ड़ा त्रै ज्हार रपे दा ते जेह्ड़ा बड्डा सैकल ऐ जेह्ड़ा चौह्बी ऐंच आह्ला ओह् केह् आखदे उसी पंताली सौ दा ते ते जेह्ड़ा ओह्दे कोला बड्डा ऐ छब्बी इंच आह्ला ओह् छे ज्हार दा पता केह् गल्ल पता केह् ऐ दिक्को हां सैकल फिर रेट हैन गा बड़े न आक्खेआ हा उसी मतलव कि पिच्छमां दा गै बड़ा रेट अवा दा केह् करचै हून